मोटर साइकिल हलाइणु वक़्तु मां तमामु ध्यानु रखंदो आहियां त गाॾीअ जी बराबर सां मरामत थियल हुजे गाॾीअ जी ब्रेक वग़ैरह ध्यान सां कमु करे ऐं जॾहिं बि कोई एक्सीडेंट थींदो आहे त हुन जो मेजर कारणु हूंदो आहे असांजो अन्बैलेंस थियणु ऐं ब्रेकिंग जो घटि कमु करणु ऐं जॾहिं बि मां मोटर साइकिल हलाईंदो आहियां त मुंहिंजो प्रोपर ध्यानु गाॾी हलाइण में ई हूंदो आहे मां जॾहिं बि ट्रेवेल कंदो आहियां त पाण सां इंश्योरंस पी यू सी आर सी बुक जंहिंखे रजिस्टर चइबो आहे ओनड़ जे नाले उहो पाण सां गॾु मेंटेन रखंदो आहियां ऐं सभिनी खां इंपॉर्टेंट पंहिंजो ड्राविंग लाइसेंस गॾु रखंदो आहियां